میں بریانی بہت اچھی بناتی ہوں میری طرح کوئی بھی بریانی نہیں بنا پاتا ہے میری فرینڈ نے بھی بہت بار کوشش کی کہ میری طرح بریانی بنانے کی پر میری طرح بریانی نہیں بنا پائی میری ممی بھی میری طرح بریانی نہیں بنا پاتی ہیں میرے گھر میں جب بھی بریانی بنتی ہے تو میں ہی بناتی ہوں میرے گھر پہ سب کو میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے میری فرینڈ کو بھی میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میری طرح بریانی کوئی نہیں بنا پاتا ہے میں بہت اچھی بریانی بنا لیتی ہوں میرے رشتے داروں کو بھی میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند آتی ہے سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں جو اتنا ٹیسٹی بریانی بنتا ہے